हम तऽ सुखपुर सऽ सुपौले ने जायब तऽ हम जे अहाँके गाड़ीके मालिक यऽ हुनका सऽ तऽ बात कमे टाका मे कएलहुॅं रहऽ जेना दूइये सए टकामे हम हुनका सऽ बात केने रहौं आ अहाँ हमरा सऽ तीन सए टका रिजर्व के माँगि रहल छी से अहाँ हमरा किया माँगि रहल छी ओते पैसा हम तऽ हुनका से पहिने बात कऽ लेने रही तऽ अहाँ जे हमरा सऽ बेसी पैसा माँगि रहलौं यऽ से हम अहाँके पैसा देबे नहि करब हम सीधा हुनका मालिके कऽ देब पैसा